मिथिला बड्ड नीक भा बड्ड मधुर भाषा अछि ई बिहारके तेसर राज्य भाषा अछि ई सुनऽमे बड्ड नीक लगैत छै हमरा सभके एहि भाषाकेँ हर सम्भव भाषाके विकासके लेल हर सम्भव प्रयास करऽके चाही जगह जगह परसँ वाक आयोजन करबाके चाही एकरा बाद एकरा बाद यानिकि प्रकोष्ठीके अवसर दऽकऽ लोकके मैथिली भाषा बाजऽके लेल प्रेरित करऽके चाही